जोंनि ओनसोलाव गोदोआव गोबां दोरोङारि गेलेमुफ्रा दङमोन नाथाइ गोदोनि गेलेनाय मुवाफोरा दा बेफोर बायदिया गासै जोबलांजोबनो हमबाय गोदोआव हमना ला फिथु गेलेनाय सिउ सिउ गेलेनाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि गोदोआव गोबां रोखोमनि गेलेनाय दङमोन बेफोर बायदि गेलेनाया जोंनि गेजेराव दायो गोमालांनो हमजोबबाय नाथाय बेफोर दा गोदान जुगनि गेलेनायफोरासो दा सोलिगासिनो दङ दा बेफोर बायदि गेलेनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि गेलेनायखौ गासै गोमाजोबनानै दा गोदान गोदानखौसो दा सु जुरिजेननो हमदों बा गोदोन गोदानखौसो जों सोलिनो सोलिगासिनो दङ दा बेखाययनो आं बेखौ सानो जे गोदोनि गेलेनायखौ जोङो लानानै फैनांगौ आरो बेफोरखौ जोङो बेरखांसार होनो हायो गोदोनि गेलेनायखौसो जोङो बेरखांसार होनो हायो बेखायनो जोंनि गोदोनि गेलेनायफोरा दा गोमालांनो हमजोबनायखाय दा जोंनि गेजेराव बेफोर बायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनला आं बेखौनो सानो जे गोदोनि गेलेनाय दानि गेलेनाय दा दानि गेलेनायफोराथ' दा क्रिकेट काबादि आरो भलिबल पुटबल बेफोर बायदियाथ' दंखायोमोन नालाय दा बेफोर बायदिया सोलिगासिनो थायो नाथाय गोदोनि गेलेनाय मैसो नाय गेलेनाय बिथु गेलेनाय आरो ओह बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय बेफोर बायदिया दा जोंनि गेजेराव नुनो मोनला दा बेखायनो जोंनि बेफोर बायदि गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव दङमोन नाथाय दा गैथ'ला गोमालांनो हमजोबबाय दा जोङो बिथु गेलेनायफोरखौ गोदोआव मानसि थांनानै दांना फैना हमनाय गेलेनाय बेफोर बायदिया दङमोन बेफोर बायदियाबो गोमालांजोब्बाय दा बेखायनो आं बेफोर बायदि गेलेनायखौ बुरखांफिनजानो लुबैयो दा जों बेफोर बायदि गेलेनायखौ आगोलनि गोदोआव जों उन्दै समाव मा गेलेबोदोंमोन बेफोरबायदि गेलेनाययखौ जों नुनानै ओम नुनो मोनो आरो आरो आं बुरखांजानायखौ लुबैयो दा जों बेफोर बायदि गेलेनायनि गेजेरजोंसो जोङो गावनि ओह उन्दै समनि बैसोनि खो महर मुस्रिखौबो जोङो हमदांनो हायो दा बेफोर बायदि गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव दङमोन दा गैथ'ला गैथारला दा बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो लाबोफिनोब्ला मोजां जायो होन्ना आं सानो दा जोंनि गेजेराव बेखौ माबोरै गेलेयो माबोरै गेलेयोमोन दा नै जोंनि उननि जेनेरेसनफोरा बेफोरखौ मोनथिला दा गोदान गोदान मुगानि गोदान गोदान गेलेनायखौसो जों नुसारनायखौ नुनो मोनो दा बेखायनो जोङो सानो जे गोदोनि जोंनि ओनसोलाव गेलेनायफोरा मानो गोमालांखो मानो गैला गोदोनि सुबुंफोरा बेफोर गैया जालांनो हमबाय नालाय बेखायनो गेलेनायफोराबो गैया जालांनो हमबाय ना गेलेनायखौ जोङो मोनसे गावनि मोनसे नेरसोन बायदि लानांगौ मानो होमबा गेलेनाया जोंनि मोनसे रोंगौथि गावनि गेलेनायनि गेजेरजों जों मालाबा गावखौबो मोनसे मोजां लामाजों दिन्थिफुंनो हायो बे जोंनि ओनसोलाव गेलेनानै सोरबा रोङि सुबुङाबो रों जाय रोंनाय जालाङो बेजों लोगोसे जोंनि गेलेनाया मोनसे देहा सोलेरनि थाखाय मोनसे ओह एकसासाइस बायदि बे गेलेनायानो जोंखौ मोनसे ओह गावनि ओह थाखाय मोनसे मोजां ओह एकसासाइस खालामनायखो जों नुनो मोन्नाय बायदि मोनो मानो होमबा जोंनि गेलेनाया मोनसे गेलेमुफ्रा जोंनि थाखाय मोनसे जोंनि ओनसोलनि मोनसे दुगाथावनाबो लानानै फैयो मानो होमबा जोंनि गामियारिफोराव बेफोरबायदि गेलेनाया ओह बेफोर बायदि गेलेनाया जोंनि गेजेराव ओह मोनसे मानसिनि ओह नोजोरावबो मानि मोजांखौ नुहरनायखौ जों नुयो मानो होमबा बेफोर बायदि गेलेनायजों लोगोसे गावनि सान्नाय सान्नायफोराबो मोजां जायो गावनि देहा सोलेराव मोजां जायो होन्ना आं सानो बेखायनो जोंनि गेलेनायखौ जोबोद गोनांथि होन्नानै आं सानो